अगर अस लोकल न्यूज चैनल की डिफ्रेंटशिएट करियै सैंटर दे न्यू चैनल्स कन्नै ते कंटैंट दे थ्रू ही जे जेह्ड़ा ऐ ओह् डिफरेंटशिएट करी सकदे लोकल न्यूज चैनल्स जेह्ड़े न रीजनल्स न्यूज चैनल्स बी हैन कुछ ते ओह् हमेशा उं'दी एह् प्रैफरेंस होंदी कि छोटी तो छोटी खबर बी जेह्ड़ी ऐ ओह् लोकां तक पहुंचाई जाए इवन कि अगर किसै साढ़े रीजन च गै अगर कुसै कन्नै बायलंस हो ओह्दा कुछ गलत हो ओह्दी कोई एक्सीडैंट हो गेआ होई गेआ ते ओह् चीज बी सानूं पता चली जंदी साढ़े लोकल न्यूज चैनल्स दे थ्रू कोई प्रोटैस्ट होआ दा कुछ बी होआ दा मतलब कोई बी हैपनिंग होआ दी ते लोकल न्यूज चैनल्स जेह्ड़े न ओह् सानूं ओह् सारा कंटैंट जेह्ड़े न ओह् दिंदे न ते सैंटर दे जेह्ड़े न्यूज चैनल्स न ओह् सानूं पूरा वर्ल्ड च केह् हैपनिंग होआ दी क्या पालिसी चली दी गौैरमेंट केह् करा दी केह् नेईं करा दी ओह् सानूं सारी इंफरमेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् सैंटर दे न्यूज चैनल्स कन्नै मिलदी ऐ केह्ड़ी पालिसीज चलै दियां कुस्सी अवार्ड मिलै दा कुस केह्ड़ा रीजन जेह्ड़ा ऐ जैदा फ्लोरिश होआ दा साढ़ी गौरमेंट जेह्ड़ी ऐ कोह्दे कन्नै ट्रीटी साईन करा दी केह्ड़ी एग्रीमेंट बने दे मोदी जी कुत्थै जा दे मतलब हर इक्क चीज दी बारै च ओह् जेह्ड़े सैंटरल जेह्ड़े न्यूज चैनल्स न ओह् सानूं अवेयर करदे रीजन दे जेह्ड़े लोकल न्यूज चैनल्स न नो डाउट ओह् बी सानूं जेह्ड़ी सैंटरिंग सैंटर च हैपनिंग होआ दी सारे वर्ल्ड च होआ दी ओह् बी दस्सदे लेकिन इन्ना जैदा डीप तरीकै कन्नै निं दस्सदे जिन्ना इक सैंटर दे जेह्ड़े न्यूज चैनल्स न ओह् सानूं इंफर्मेशन्स जेह्ड़ियां न दिंदे इस तरीकै कन्नै कंटैंट दे थ्रू जेह्ड़े साढ़े न्यूज चैनल्स न ओह् सानूं इंफर्मेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् प्रोबाईड करदे